मुंहिंजे पासे में मुंहिंजी साहेड़ी रहंदी आहे जंहिंखे ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे पर हुन जे ॻाइण में सुरु ताल न हुजणु जंहिंमे उहा मूंखां सलाहु वठणु आई त मां हुन खे ॿुधायोमांसि की असांजे घर खां हिकु किलोमीटर परियां हिकु मास्टर ॻाइणु सेखारींदो आहे हुन खां पोइ उहा हुते वई ऐं सिखी पोइ मुंहिंजी साहेड़ी उते वई पोइ हुन हुतां क्लास वरती ॿ कलाक सुबुह जो ऐं ॿ कलाक शाम जो ॻाइण जो रिआज़ु कंदी हुई तंहिंमे हुन खे ॾाढो फ़र्क़ु आहियो ऐं हुन जे ॻाइण में सुरु ऐं ताल रही थी आहे तंहिंखां पोइ उहा सुठो गाईंदी हुई तमामु जाम सुठो ॻाइणु लॻी